साढ़ी जेह्की एह् डोगरी लैंग्वेज़ ऐ ते मीडिया च जि'यां तुसें गलाये दा की मीडिया च प्रिंट मीडिया च टेलीविज़न रेडियो ते रेडियो जि'यां साढ़े चैनल जेके चैनसल पर दिक्खो जित्थै रेडियो लाह्गे जि'यां पता निं सतानवें जां इक्क सौ चार प्वाइंट पता निं किश ऐ ते उद्धर खबरां औंदियां बड्डलै साढऽ सत्त बज्जे साढऽ नौ बजे ओह् डोगरी दियां होंदियां ते उत्त कन्नै असेंगी पता लगदा की कुत्थै केह् होआ दा ते कुत्थै केह् होआ दा इस खबरै नै अस पूरी दुनिया दी पूरी जानकारी रक्खी सकदे डोगरी च ते ओह्दे बाद टेलीविजन च केह् होंदा कि कुदै बी प्रोग्राम प्रोग्राम होआ दा होऐ कोई ध्यार होऐ ते असेंगी ओह् जरूर दसदे कि उत्थै अज्ज कुड्ड होआ जां फिर कोई जम्मू कश्मीर च फंक्शन होग निं कोई बी ध्यार होग जि'यां छब्बी ही जनवरी आई पंदरां अगस्त आई ते ओह् असेंगी टीवी पर दसदे कि एह् ओह्के स्कूलै ओह्के एह् कीता ओह्के भाखां लाइयां ओह्के डोगरी डांस कीता जां ते डोगरी नच्चेआ ओह् ते दसदा ऐ एह् असेंगी टीवी ते जेह्का प्रिंट ऐ नुहाड़ा घट्ट इश्यूज ऐ वट् एह् जेह्का रेडियो ते टीवी न ओह् दिलै कन्नै अस बहुत ई फायदे मंद रौंहदे कि अस हर इक्क चीज़ा दा पता होंदा कि कोह्की चीज़ कुत्थै केह् दुर्घटना होई एह् दिक्खो कुत्थै केह् होआ अज्ज कोह्के स्कूलै दा डांस होआ कोह्के स्कूलै कुड्ड कीता कोह्के बच्चे कुत्थें पार्टिस्पेट कीता साढ़े अज्ज साढ़े कोई कुत्थुआं आ दा हा ते इत्त आस्तै असेंगी रेडियो ते दा बहुत ई फायदा की अ'सेंगी डोगरी लैंग्वेज़ आई जंदे साढ़े बजुर्ग बी हैन जि'नेंगी बेचारें गी होर कोई भाशा समझ निं आंदी ते उं'दे आस्तै एह् जेह्का रेडियो ऐ ते एह् इक्क टीवी ऐ ते एह् बड़ा ई फायदेमंद ऐ तए उ'नें गी सिर्फ जेह्की साढ़ी मात्तरभाशा ओह् समझ आंदी ते इत्त आस्तै उ'नें बेचारें रेडियो जेह्का बी सुनना होंदा उ'ऐ ते रेडियो रेडियो ला दा होंदा बक्खिया ते सुना दे होंदे ते तां गै उ'नेंगी पता लग्गै कि कुत्थै केह् होआ दा की कुत्थै केह् होआ दा इत्त आस्तै उ'नेंगी पूरी खबर रौहंदी कि अज्ज केह् होआ केह् नेईं होआ ते रेडियो पर अगर डोगरी भाशा निं होंदी ही ते तां ते साढ़े बजुर्ग लोकें गी पता निं लग्गना हा कि कुत्थें केह् ऐ केह् निं ऐ पता निं लग्गना हा